नव पीढ़ी जे हमर पूर्वज एखनतक करैत अएला हँ ओ हमसभ ओकर जरूर करै छी ओ नव पीढ़ी मतलब जे अगर हमसभ कोनो भी काम करै छी तऽ ओ पूर्वज करैत अएला हँ हमसभ अगर कोनो भी काम करै छी तऽ बाबासभसँ पुछि लै छिअनि जे बाबा ई कोना करबै ई कोन काम छिए ई काज करैके चाही कि नहि करैके चाही हमरासभके ओ बाबा बता दै छथि जे हँ रौ बौआ ई काज करैके चाही तऽ हमसभ जे ओ करै छी तऽ हमरासभके ओ काज करैओमे बड़ नीक लगैए किएकि हमरा पूर्वज करैत अएलखिन हँ तेँ हम हमरासभके करैमे बड़ नीक लगैए तऽ ओ जे कतहु भी दिक्कत होइ छै या कोनो भी गड़बड़ी होइ छै तऽ हमरासभके हमर बाबा बता दै छथिन जे ई नव पीढ़ी छिए तब ई पूर्वजेके टाइमसँ भैल भेल अएलै हँ तऽ हम हमरासभके ओ करैमे कोनो भी दिक्कत नहि होइए किएकि हमर पूर्वज ओतऽ ओ बनाकऽ गेलखिन हँ करैमे कोनो दिक्कत नहि होइ छै ताहिके बावजूदो जे हमसभ अगर कोनो भी काज करै छिए से काज करैमे बड़ नीक लगैए हमरासभके ओ पूर्वजके टाइमके छिए तऽ अगर हमरासभके कोनो भी गाममे किछु भी होइए हमसभ ओकर सामना जरूर करै छिए जेना एखन तक भुललिए हँ नहि जेना हमर पूर्वजके टाइमसँ छठि भेलै हँ काली पूजा भेलै हँ अगर हमरासभके घर सबमे किछु भी होइ छै बिआह शादी मूड़न किछु भी तऽ ओ ओहिमे जे बिध बाध होइ छै से हमर पूर्वजे टाइमसँ भेलै हँ हमरासभके जेना उपनैन होइ छै बिध बाधसँ होइ छै किएकि हमर पूर्वज ओ बढ़िआँसँ केलखिन हँ आओर हमसभ करैत रहबै जे हमर ओ जे हमरासभके अथी होइ छै मतलब किछु भी सामना किछु भी होइ छै तऽ हमसभ ओसब बढ़िआँसँ करै छिए